हॅलो ओला एजंसी उलयता न्ही हां हांव सुचिता नार्वेकर उलयतां हांवें न्ही एक्चुली परवाची म्हणजे आनीक दोन दिसांची मुंबयची ट्रीप तुमचे कडच्यान हांवें रजिस्ट्रर केल्ली पूण जालां अशें की हांव कांय वेळा पयलीं ड्रायव्हरा कडेन उलयलें आनी ड्रायव्हराचें अशें म्हणणें आसा ताणें म्हाका मुंबय वचपा खातीर सादारण पांच हजार सांगिल्लें पूण आतां जालां अशें की तो म्हणटा की आपल्याक सात हजार दिवचे पडटलें हांवें तुमचे कडेन त्या वेळाचेर रजिस्ट्रर केल्लें तेन्ना तुमचे ऑनलायन रेट सुद्दां आयली आनी ती पांच हजार सांगताली पूण जेन्ना हांवें डायरेक्ट संपर्क करपाचो केलो ड्रायव्हरा कडेन त्या वेळाचेर ताणें सांगलें की तुका सात हजार भरचे पडटले तुमकां दिसना ही गजाल बरोबर न्ही कारण तुमची वेबसायट एक दाखयता आनी तुमचो ड्रायव्हर भलतेंच उलयतां अशें किद्याक म्हाका म्हज्या ड्रायव्हराचेर एक्चुली कागाळ करपाक जाय आशिल्ली कारण ड्रायव्हर जर अशें करता आसत जाल्यार ही खरें म्हळ्यार फटवणूक जावन आसा आनी अशें जावपाक जायना अशें जर जाता जाल्यार तुमच्यान नजरेक हाडूंक दिवपाचें आसा म्हाका किदें म्हणलें पांच हजारानूच ट्रीप जातली ओके म्हणजे तुमी म्हजी कागाळ आयकून घेतली आनी पांच हजारान ट्रीप करता हें आयकून म्हाका बरें दिसलें पूण फाल्यां जर समजा ड्रायव्हरान जर म्हजे कडेन चड पयशे मागले जाल्यार तुमचे कडेन अशी एडवांस बुकींग किंवां डायरेक्ट पे हांव तुमकां पयशे भरपाचे अशी कितें सवलत आसा आसल्यार म्हाका चड बरें जातलें ना हांव ड्रायव्हरा कडेन डायरेक्ट पयशे दिवचे ना कारण तो ऐन वेळाचेर जर म्हजे कडेन चड पयशे मागपाक लागलो जाल्यार फुकटचे वाटाघाटी जातल्यो आनी ह्यो वाटाघाटी म्हाका करपाच्यो ना आनी त्याच खातीर हांव म्हणटा तुमी जर म्हाका पयलीं जर पयशे भरपाची जर सवलत दिली किंवां हांव त्या मुंबय पावल्या उपरांत जर तुमी म्हाका एक खंयचेंय लिंक जर धाडलें जाल्यार त्या लिंकाचेर हांव पयशे भरपाक शकतां देव बरें करूं तुमी म्हजी ही कागाळ आयकून घेतली आनी म्हजें खातीर एक बरो उपाय सुचयलो म्हणून पूण फक्त फ्युचरान म्हणजे ह्यान फुडें अशे तरेन दुसऱ्यांक फटवणूक जावची न्ही म्हणून तुमी मातशें लक्ष दियात आनी अशे तरेन ड्रायव्हर जर आसत जाल्यार तांचेर म्हणजे तुमी तांकां जर सांगलें किंवां तांचे कडेन जर उलयले की अशें करूं नाकात म्हणून ही फटवणूक जाता म्हणून जाल्यार चड बरें जातलें देव बरें करूं देव बरें करूं